पच्चीस दस उन्नीस सौ पचानवे पच्चीस बारह उन्नीस सौ अड़सठ अट्ठारह बारह उन्नीस सौ निन्यानवे दो दो दो हज़ार दो एक तेरह दो हज़ार पाँच